आदल्या काळार जेन्ना टिवीज वा फोन बीन नासलेले तेन्ना लोकांक एन एश कोन एन एन्जॉय जावपाक कांय नाशिल्ले लागून लोक जायते तरेच्यो खेळ खेळटाले धमशराज खेळटाले धमशराज म्हळ्यार जे लोक एक एक धा बारा जाण खेळटाली दोन दोन टीम आसताल्यो आनी एक टीम

एक्शन्स करून एक उतराचो एकलो एक्शन्स करतालो आनी ते तेज्या टिमीन ते उतर कितें ते गॅस करताली आनीक अशे तरेन तांच्यो सोशलायजेशन जाताले आनी ती एकमेकां वांगडा उलोवप चड उलयताली तांकां ताका लागून तेंचो ती चड स्ट्रेस बीन घेनासली आनी तांचे एन्जॉयमेंटूय जाताले आनी अशे तरेन ते तांकां तांचो वेळ कसो वतालो तांकां कबडना काडनासलें आनी आम आमी आमी भुरग्यां आसतना पासून आमकां आमच्या वडल्डांनी ह्यो गेमी खेळपाक शिकयल्ले मागीर ह्यो खेळ दमशरार्स खेळटना आमची फ्रेंड्सांय वाडटाली फ्रेंड्सां बरें आनी इंटरेक्शन जातालें आनी आमी चड दुखी अशीं आसना आसली कित्याक काम काम भुरगें आसतना फ्रेंड्स म्हणल्यार सगलें आसलें आमकां हांव फ्रेंड्स मेळल्यार आनी कांय नाकाय नासलें सो आमी खुशाळ आसतालीं आनी चड अगत घरांत बसून आसनासल्यो मागीर दमसर सोडून मागीर अंताक्षरी खेळताली आनी जायते तरेच्यो खेळ खेळताली आनी हे खेळ सोडून घरा भायर वसून तेकू खेळटाली फुटबॉल खेळटाली क्रिकेट खेळटाली खो खो खेळटाली मागी रिंगांनी खेळटाली धरच्यानी खेळटालीं जायते तरेन खेळटाली आनी हाकाच लागून आमची दुसऱ्या भुरग्यां बाराबर इश्टागात वाडटाले आनी आमी चड दुयेंच पडनासली आमी घटमूट जाताले पूण आतांची भुरगीं फकत घरांत बसून फोनाचेर आनी टिवीचेरच आसतात ताका लागून ती कारणां फुडें दुयेंत पडटात आनी स्कूल चुकयतात मागीर कॉलेज चुकयतात